ख़बरूं ॿुधणु ज़रूरी आहिनि आज तक इंडिया टुडे जी न्यूज़ अहिड़ा टीवी चैनल आहिनि जंहिंमें असांखे रोज़ जी ख़बर मिलंदी आहे लेकिन हिकु ॻाल्हि आहे की हिन में बार बार ब्रेकिंग न्यूज़ ईंदो आहे जंहिंजे करे जेका ख़बर आहे उहा घणी घणी ऐं तरह तरह सां घुमाए घुमाए करे ॿुधाईंदा आहिनि जंहिंजे करे केॾीमहिल मथे जो सूर थी पवंदो आहे हिकु तरह सां जेके आहिनि अख़बारूं ईंदियूं आहिनि नव भारत टाइम्स नव भारत आज का आनंद दैनिक भास्कर उहे सुठियूं आहियूं उन में कीअं थोरे में ई ॿुधाईंदा हुआ आज का आनंद त एॾो सुठो हूंदो हुओ जंहिंमें राशि भविष्य बि हूंदो हुओ ॿारनि जे लाइ अलॻि ई हिकु लेख हूंदो हुओ ऐं महिलाउनि जे लाइ हिकु अलॻि हूंदो हुओ असांखे रोज़ जूं मरह में छा ज़िंदगीअ में करणु खपे कीअं करणु खपे गाइडेंस हुन में ज़्यादा हूंदी हुई नव भारत में बि हिकु विशेष ॿुधवारी मनोरंजन ईंदो आहे जंहिंमें मेंहदी सिलाई कढ़ाई बुनाई हर हिकु तरह जा लेख हूंदा हुआ ऐं छोकिरियुनि खे कीअं हलणु खपे छा करणु खपे अगरि महिलाऊं फ्री आहिनि त पंहिंजे टाइम खे कीअं कम में आणिनि हर हिकु जी जानकारी ईंदी हुई नव भारत टाइम्स ॿुधवारी मनोरंजन में जेको नव भारत पेपर नागपुर खां प्रेस थींदो हुओ दैनिक भास्कर जी इहा ॻाल्हि आहे की दैनिक सॼे ॾींहं में रोज़ जा रोज़ जी छा ॻाल्हियूं थी थियनि छा थो थिए उहा ईंदो हुओ न्यूज़ ख़बरू ॿुधण सुठो बि आहे ग़लति बि आहे पर सुबुह सुबुह असांजी अगरि जीअं चांहि सां गॾु असां कोई नेगेटिव ख़बर दिमाग़ में रखी त सॼो ॾींहुं पुरो इन जे करे चवंदा आहिनि की अगरि जे तव्हां सुबुह जी चांहि वग़ैरह पीओ था त टीवी मोबाईल न्यूज़ इन्हनि सभिनि खे परे रखो ऐं पंहिंजी ज़िंदगीअ में भॻवान जो सिमरन करे अॻिते वधंदा रहो आज तक में मंझंदि जो धरम हिकु प्रोग्राम हलंदो आहे जंहिंमें असांखे धार्मिक ॿुधाईंदा आहिनि कहिड़े मंदर में कीअं छा आहे जीअं हाणे श्रावण महीनो चालू आहे त उन जो कीअं आहे कहिड़े मंदर में केतिरी भीड़ आहे या कीअं पूॼा कजे कहिड़े ॾींहुं छा कजे